مکان بناتے سمے ہمیں جن باتوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے وہ یہ ہیں کہ پلاٹ نالے سے دور ہو پلاٹ کی مٹی نرمان یوگیہ ہو پلاٹ کی پہنچ مار گزان ہو پلاٹ پورن نیوجت کالونی میں ہو اس کے آس پاس سمانیہ آوشیکتا سویدھا ہوں پانی بجلی کی سویدھا ہوں اور یدی وستو اور وشواس کرتے ہیں تو واستو مت ہوں ہر گھر جل یوجنا کے تحت سرکار دوارا دیش سے سبھی ناگرکوں گھر میں پانی کی اپلبھدتا سنسچت کی جائے گی کیا یوجنا کے مادھیم سے سرکار دوارا پرتیک گھر تک نل کا کنکشن اپلبدھ کروایا جائے گا ہر گھر جل یوجنا کے مادھیم سے پرتیک گھر تک سوچھتا پانی البدھ کروانے کا لکچھن دو ہزار تیس نردھارت کیا جائے گیا تھا جسے سنہ دو ہزار چوبیس کر دیا گیا ہے سب بھارت میں گھروں کے پرکاش ہستیک سات کوارٹیج گرامیڑ علاقوں میں بنائے جانے والا ایک چھوٹا آرام دہ ایک گھر ہوتا ہے جس میں گاؤں کی زندگی کے ساتھ ساتھ بےحد سکون کا انوبھو ہوتا ہے اکثر اس طرح کے گھروں اور گرمیوں کے دوران اپیوگ کے لیے یہ رہسنیہ سے بنایا جاتا ہے